وہ کون سی جگہ ہے کھگریا ہم بہت ہی شوق سے جاتے ہیں اور کھگریا کے بغل میں ہی پول ہے اس پول پہ چڑھتے ہیں اور پھر چڑھتے چڑھتے کھیل دوپ کرتے کرتے جاتے ہیں ان کے ہی بغل میں گھردوار ہیں انسان کھڑے رہتے ہیں کھڑکی کے پاس ہم سب اس کو دیکھتے ہیں بہت ہی مزہ آتے ہیں پھر جب پول سے نیچے اترتے ہیں ان کے بغل میں ہی برگت کا پیڑ ہے اور مندر ہے اور اس کے ہی بغل میں ہے آدی پھل کا سبزی پیاز آلو سب بیچتے ہیں ان کے ہی بغل میں بھی مارکیٹ ہے اور پھر ان کے ہی بغل میں گرین ہوٹل ہے ہوٹل گھومنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ہی بغل میں ایک مورتی کھڑا ہے اس کے بغل میں گرین لگا ہوا ہے جانے کا من ہوتا کے اندر گھس کے جاتے ہیں اور پھر ان سے ہی گھومتے گھومتے وہاں پہ بہت ہی اچھے سنہرے ہیں کپڑے دیکھتے ہیں اور پھر ہم نے کھگڑیا بہت ہی پسند ہیں وہاں پہ ہر میں ہفتے جاتے ہیں گھومنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے یا مول دکان جو بھی ہو سینٹر لانے کے لیے وہاں پہ ہمیں بہت ہی پسند ہوتا ہے اور جیسے کہ گرین ہوٹل ہم وہاں ہوٹل کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں بغل میں ہی کیک کا دکان ہے کیک برتھڈے کے لیے کیک لانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بہت ہی موج مستی ہوتی ہے وہاں ہمیں بہت ہی مزہ آتے ہیں سنہرے جگہ پہ جانے میں بہت ہی مزہ آتے ہیں جیسے کہ کھگڑیا